یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے لکھنے کے انداز اور طریقے بدل گئے ہیں اب لوگ لیپ ٹاپ اور موبائل پر یا پھر کمپیوٹر پر لکھتے ہیں اور اب لوگوں کے لکھنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے اب لوگ کاغذ قلم کا سہارا کم سے کم لیتے ہیں لیکن ان تمام ترقی کے باوجود اور اس بات کے باوجود کہ ہمارے پاس موبائل اور لیپ ٹاپ کی سہولت موجود ہے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اور میں اپنی کوشش میں کامیابی حد تک کامیابی بھی ہوں کامیاب بھی ہوں کہ میں کاغذ کے قلم سے لکھنے کا کام کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے پچپن سے لے کر جوانی تک اسی کا سہارا لیا ہے اور اسی کے ذریعے ہم اپنے لکھنے کا سارا کام کرتے آ رہے ہیں کیونکہ ہم کو اسی میں لکھنا پسند ہے لیکن کبھی کبھار میں اسکرین پر بھی لکھ لیتا ہوں جیسے کہ موبائل پر لکھ لیتا ہوں موبائل پر لکھنے میں کچھ فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ موبائل پر لکھنے میں کلم قلم کاغذ کا سہارا نہیں لینا پڑتا ہے آپ جب چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو جب چاہیں جہاں چاہیں لے کر جا سکتے ہیں وہ بھاری نہیں ہوتا ہے میں لیپ ٹاپ میں بھی کبھی کبھار لکھنا پسند کرتا ہوں لیکن ایسا میں بہت ہی کم کر پاتا ہوں کیونکہ مجھے سکون نہیں ملتا ہے جب تک میں کاغذ قلم نہیں پکڑتا تب تک اچھا نہیں لگتا اسی لیے میں اس میں لکھنا پسند کرتا ہوں